راگی کا حلوہ گوند کا حلوہ مٹن سوپ اور پنجیری چکن سوپ یہ سب صحتمند پکوانو میں شامل ہے بادام کی کھیر سابودانے کی کھیر سرّا پائے بوٹی کلیجی یہ سب صحتمند پکوان میں شامل ہیں